रोजगारके नहि आगे कोइ पढ़ल लिखल ढङ्गके आदमी नहि धिआपुताके पढ़बै हइ नहि लिखबै हइ नहि शिक्षा दै हइ पढ़िलिखिकऽ भटकै हइ आगाँ देश विदेश भागि जाइ हइ ताहिपरसँ लोकके खेती गृहस्थी केलक कऽ नहि पाबै हइ हो नहि पाबै हइ तऽ उपरका एतबी सभ सहयोग दिऔ कि जे बाल बच्चाके सही रूपसँ पढ़ाबै लिखाबैके हइ कोनो ऑप्शन नहि भेटै हइ को जे हइ रोजगार नहि दऽ पाबै छथिन नहि रोजगार कऽ पाबै हइ गरीब दुखी आदमी छथिन तऽ कि कऽ कऽ खएथिन